ہم لوگ کے پاس گیس ہے ہم لوگ کو بہت اچھا صحت ہے ہم لوگ کو سکون سے گیس پر کھانا بناتے ہیں اب گیس کا سویدھا صحیح آ گیا ہم لوگ کے لیے گیس چولہا صحیح ہے کھانا بناتے ہیں اور وہ گندا نہیں ہوتا ہے برتن وغیرہ اور صحیح صاف رہتا ہے ہم لوگ کے لیے صحیح ہے گیس چولہا یہ پر کھانا بناتے ہیں گیس چولہا جلا کر کے گھومنے بھی چلے جاتے ہیں گیس چولہا بہت سویدھا ہے گیس چولہا سے ہم لوگ کھانا صحیح ڈھنگ سے پکا لیتے ہیں پہلے زمانہ میں ہماری امی اور گیس پہ بناتی تھی جلاون چن کر کے لاتی تھیں تب کھانا بناتی تھی بہت محنت کرنا پڑتا تھا برتن وغیرہ اور دھونا پڑتا تھا بہت کالک اولک لگ جاتا تھا اب جو ہے گیس کا سودھا صحیح سے آ گیا ہم لوگ صحیح سے کھانا بنا لیتے ہیں گیس کے گیس سے ہم لوگ بہت استعمال کر سکتے ہیں صحیح سے گیس ہم لوگ کے لیے صحیح ہے گیس پہ ہم لوگ کھانا صحیح ڈھنگ سے بنا لیتے ہیں برتن وغیرہ اور نہیں ہوتا ہے اتنا گندا کیونکہ گیس کا سویدھا بہت اچھا ہے گیس سے ہم لوگ کھانا صحیح ڈھنگ پہ بنا لیتے ہیں لیٹ بھی نہیں لگتا ہے کھانا بنانے میں ترنت بن جاتا ہے اسی لیے گیس کے لیے ہم لوگ صحیح سے بنا پاتے ہیں گیس پہ کھانا